میرا روجانہ کا ماحول ہے کہ صبح میں جو ن فضر کے ٹائم نماز وغیرہ پڑ کر کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ میں گھومتا ہوں پھرتا ہوں دوڑتا ہوں جو بھی ہوتا ہے رننگ وغیرہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے صبح کا ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا بھی ہوتی ہے بدن میں لگتا ہے بہت فائدہ مند وغیرہ ہوتا ہے ڈاکٹر وغیرہ بھی کہتا ہے صبح کو دوڑنے کے لیے ورزش وغیرہ ہو جاتا ہے گھومنا پھرنا صبح کے ٹائم میں اچھا لگتا ہے شام میں بھی کچھ آدمی شام میں دور کرتا ہے لیکن کچھ آدمی صبح کرتا ہے میرا جو معمول ہے وہ صبح کا ہی ہے میں چلنا پھرنا صبح کو اچھا جانتا ہوں اور صبح کے ٹائم میں فری ہو کر کے کم سے کم ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ میں ادھر ادھر رننگ وغیرہ دور کر کے اپنا گھومتا پھرتا ہوں ہر طرح کا رہتا ہے اور وغیرہ جو ساتھی سنگھی بھی رہتا ہے دوست یار وغیرہ ساتھ میں ہی گھومنا پھرنا جو بھی ہوتا ہے ایک گھنٹہ سے ڈیڑھ گھنٹہ ہم لوگ کا صبح کا گھومنا پھرنا ہوتا ہے اس کے لیے صحت وغیرہ بھی اچھا رہتا ہے دور کرنے سے کبھی ورزش وغیرہ ہر چیز ہو جاتا ہے صحت اچھا رہتا ہے گھومنا پھرنا ہمیں اچھا بھی آتا ہے پسند بھی ہے اور خاص طور سے صبح کے ٹائم میں ہر کوئی دور کرتا ہے ہر طرح کا گھومنا پھرنا یا کرنا اب صبح کے ٹائم میں بہت اچھا ہے